नमस्कार पढ़नें दा जेह्ड़ा शौंक हा ओह् मिगी बचपन तो गै लग्गे दा हा क्योंकि जदूं में स्कूल पढ़दी होंदी ही ते में अपनी क्लासा दी मोनिटर बनी दी होंदी बी में मीं एह् बड़ा शौंक हा में सारे बच्चें गी पढ़ां ते कदैं में जानि बुज्जियैं उनेंगी कदैं कोई प्रश्न पुछनां कदैं कोई पुछनां ते एह् में जेह्ड़ा मेरा स्भाव बनेआं कताबां पढ़नें दा एह् मेरा स्कूले दे टाईम दा गै बनेआ ते जियां जियां अऊं बड्डी होंदी गेई ते में कताबा पढ़दी गेई में इस बास्ते शौंक हा कि में जियां अपनें अध्यापकें गी दिखदी ही कि एह् क्लासा च पढ़ांदे न कक्षा च पढ़ांदे न तं मतलव कि सारे बच्चे इंदा कैह्नां मन्नदे न ते सारे इनेंगी पुच्छियै चलदे ते मिगी बी इयै शौंक जागेआ की में बी कताबां पढ़ां ते दिक्खो जी कोई बी कताब ऐ तुस भांति भांति दियां कताबां तुस इक्को बारी नेंई पढ़ी सकदे कदैं तुस इक कताब पढ़द् ओ कदैं दुई कताब पढ़दे ओ कदैं त्रीह् कताब पढ़दे ओ लेकिन हां मेरी कताबां पढ़नें दी मतलव की शौंक बड़ा हा कताबां में भांति भांति दी पड़दी ही लेकिन सारियां कट्ठियां नेंई ही पढ़दी जियां इक कताब पढ़ी ओह्दे कोला दा मन थोह्ड़ा उचाट होइया फिर में दुई कताब लेई लैंदी ही उसी थोह्ड़ा अपनें आप गी थोह्ड़ा मतलव कि थोह्ड़ा बदसनें आस्ते थोह्ड़ा अपनें दिमाग गी अराम देनें आस्ते में दूई कताब लेई लैंदी ही लेकिन में जादातर कताबां ओह् अच्चियां लग्गियां हां जिंदे च साह्नू कोई ग्यान मिलदा हा जेह्दे च साढ़ी जेह्ड़ी मतलव कि बुध्दी ऐ ओह् साढ़ी तेज़ होंदी ही ते ओह्कड़ियां कताबां जेह्ड़ियां में पढ़नां बड़ा पसंद करदी ही ते में जादातर कताबां में जियां प्रेमचन्द दे होइया कताबां होई गेईयां जां सवामी विवेकानन्द जां अपनी प्रसनैल्टी गी कियां डिवैल्प करनां ऐ ते एह् जेह्ड़ियां कताबां हियां एह् में पढ़दी ही ते ओह्दे बिच्च बी जिसलै अस पन्नै खोह्लदे हे ते ओह्ॅदे बिच्च जेह्ड़े अलग अलग टॉपिक दित्ते दे होंदे हे ते उंदे बिच्च बी मोें चुनदी ही कि केह्ड़ा अच्छा होंदा हा ते उनेंगी में पढ़ियै खाली एह् नी कि में कताब पढ़नी फिर उनेंगी में मतलव कि इक कताब गी पढ़नां फिर ओह्दे बिच्च बक्खरे बक्खरे टॉपिकें गी पढ़नां फिर ओह्दे बाद में एह् सोचदी ही की इस कताब गी पढ़नें दे बाद में केह् लब्भेआ ओह्दे में रिव्यूस अपनें आप गी तुप्पदी ही ते उनेंगी में कड्डदी ही ता कि मिगी सटिस्पैक्शन होऐ कि में जेह्ड़ी कताब पढ़ी ऐ एह्दे च मिगी केह् लब्भेआ ऐ अस इक कताब पर बी फोक्स तां करी सकने आं जे ते साढ़ा अपनां मतलव कि साड़ी दिलचस्बी होऐ जां कोई ओह्दे च जेह्ड़े पठन क्रिया होंदी ऐ जेह्ड़ी ओह् बड़े अच्छे होन तां करियै अस उस कताब उप्पर कि लगातार अस उसी पढ़ी सकने आं लेकिन केईं कताबें गी में दिक्खनी कि कुश मतलव कि इतिहासिक कताबां पढ़नें गी बी मीं बड़ा अच्छा लगदा हा कि अपनां जेह्ड़ा इतिहास ऐ ओह् जानें बड़ी में कोशिश कीती जेह्ढ़ा मध्य वर्गिय जेह्ड़ा हा एह् इतिहास हा उसी बी में पढ़ेआ ते मलटिपल जेह्ड़ियां कताबां न अस इक्को बारी नेंई पढ़ी सकदे क्योंकि कुश ओह्दे बिच्च कि केह् होंदा ऐ कि ओह्दे टॉपिक अलग होई जंदे ओह्दे टॉपिक बक्खरे होई जंदे इस बास्ते साह्नू इक्को बारी च जेह्ड़ी मेरी एह् आदत ही कि जिसलै में कोई बी कताब लैंदी ही ते में उस्सै कताब पर जादा फोक्स देनां पसंद करदी ही तां कि उसी में चंगे तरीके कन्नैं पढ़ां ते अमल करां ते दुएं गी बी में ओह्दे बारे च दस्सां इयैं जेह्ड़ी आदत कताबें गी पढ़नें दी जेह्ड़ी आदत ही एह् मेरे च इन्नी जादा आई गेई कि करदें करदें में जदूं असैं में बाह्रमीं कीती ते में बेह्ले नी बौह्नां ते मेरा इयै मन करदा हा कि में कताबां पढ़ां ते स्कूल बिच्च जाईयै में बच्चोें गी पढ़ामां ते मेरा एह् बी शौंक बल्लोें बल्लैं होंदा हा ओह् पूरा होंदा गेआ ते में मतलव कि ऐसा मेरे अन्दर ऐसा दिलचस्पी होई गेई कताबें दे बारे च कि में पढ़ांदी पढ़ांदी ते फिर में पेपर बी दित्ता पेपर देइयै जिसलै में ओह्दे च पास होई गेई ते में अध्यापक बी बनी गेई ते जेह्दे कन्नैं इनें कताबें मेरे जीवन च बड़ा बदलाव लेआंदा इंसान दी सोच बदली जंदी अपनें काल दा पता लग्गदा ऐ इंसान गी अपनें देश दा पता लग्गदा ऐ कि साढ़े पिछलें साढ़े लोकें केह् कीता दा हा ते इनें कताबोें गी पढ़ियै अस अग्गैं बदी सकने आं एह् जियां तुस बेल्लै बैठे दे ओ तुंदा समें नी पास होआ दा होऐ ते साह्नू कताबें गी लेई लैना चाही दा इनेंगी पढ़दे पढ़दे इंदे टाईम दा पता नी चलदा समें दा कियां ब्यतीत होईया पता गै नी चलदा ते साढ़े जियां रुट्टी साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी ऐ मिगी लगदा ऐ में कताबां पढ़नां बी मिगी बौह्त अच्छा लगदा ऐ ते एह्दे कन्नैं कि जेह्ड़ा इंसान दी जेह्ड़ी मानसिक ओह् ऐ दृष्टी ऐ ओह् बड़ी बदली जंदी ऐ ते तुस कुतै वी अपनें टापिक गी कुतै डिस्कस करनां होऐ ते तुस बड़े अराम कन्नैं करी सकदे ओ मता मता धन्यवाद